ہم تصویر لینے کے لیے تصویر لینے کے لیے ہم زیادہ تر اپنے موبائل کے کیمروں کا استعمال کرتے ہیں ہمارے فون کے جو کیمرہ ہے وہ بہت ہی اچھا ہے اور اس میں بہت ہی اچھی تصویر آتی ہے اور اس کے فائدے یہ ہیں کہ ہم اپنے فون ہماری پکچر کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا ہماری پرمیشن کے بغیر کیونکہ یہ میرا فون ہے اور فون لاک رہے گا تو ہم کسی کو کوئی ہم جو کوئی بنا پرمیشن کے فون سے پکچر نہیں لے سکتا ہمارے پکچر کا مسیوز نہیں ہو سکتا اسی لیے ہم اپنی تصویر زیادہ تر اپنے ہی فون کے کیمرہ سے لینا پسند کرتے ہیں اور ویسے بھی ہمارے فون کے فون کا جو کیمرہ ہے وہ بہت ہی اچھا ہے اور ہم کبھی کبھی اپنے بھائی کے فون کے کیمرہ سے بھی پکچر لینا پسند کرتے ہیں کیونکہ اس کے فون سے بھی ہماری پکچر کا مسیوز ہونے کا ڈر نہیں ہوتا عام طور سے آج کے زمانے میں سب سے زیادہ چیزیں اگر کچھ ہیں تو پکچر سے کے ذریعے سے تو وہ ہے یہ کہ لڑکیوں کے پکچر کے بہت سارے مسیوزز کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ڈڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ کسی اور جگہ پکچر لیں تو کہیں اس اس کی اس کا کوئی مسیوز نہ ہو کر لے اسی وجہ سے ہم زیادہ تر اپنے فون میں اور اپنے بھائی کے فون میں پکچر لینا پسند کرتے ہیں اور یہ ہم ہم اور اصل میں ہمارے فون کا کیمرہ بہت اچھا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے فون میں ہی کیمرہ پکچر لینا پسند کرتے ہیں تصویر